आइ काल्हि तऽ हम देखिए रहल छी सुरक्षाके दौरान उएह पुलिसवला सभ तऽ बाइक चलाबयमे बहुत ही परेशान कए रहल यए कियाकि बिना हेलमेटके चालान काटैए बिना जूताके चालान काटैए आ नहि किछु हाथमे की कहैत छै ओकरा ग्लव्स ग्लव्सके भी तऽ ओकर नहि चलि सकैए कहबै किया तऽ एहि दौरानमे हमरा अहाँके ई जे यए की पुलिसवलासभ ईसभ तंग करैए कहबै किया तऽ हम अहाँ जेना मने कोनो भी जरूरी काज आबि गेलै घरमे तऽ हम अहाँ तऽ चाहबै जे तुरन्तमे पहिने निकलि जाइ घरसँ ओ काज पहिने निपटा ली तऽ हम अहाँ ओहि दरमियानमे हेलमेट या जूता घरेपर छोड़ि दए दैत छियै तऽ ओहि दर्मियानमे हमरा अहाँके जे पुलिस पकड़ि लैत छै रोडपर तऽ ओ तऽ चालान तऽ काटि दैत छै आब ओकरासँ मुठभेड़ भए जाइत छै बकटेटी भए गेल तऽ ओहिमे हमरा अहाँके देखय लेल पड़ैत छै आ कोनो ओकरसभके होइत छै से तऽ ओसभ अपने जानैत छै आ कहबै कोन अथीसँ तऽ ओसभ बहुत ही अपना आपके बुझैत छै तऽ कहबै जे किया तऽ ओसभ छेबे करै ओहि टाइपके अधिकारी तऽ ओकरासभकेँ तऽ कोनो नहि छै ओसभ तऽ चेकिंगके छेबे करै चेकिंग कतहु चला सकैए अभियान तैँ एहि बीचमे हमरा गुरहोल सभमे चेकिंग होइए कतहु भए सकैए गुरहोलमे की कतहु भए सकैए चेकिंग खाली गलत सामान नहि रहय या फेर गलत अपना नहि रही ओहीमे ठीक छै आ अपना सुरक्षा तऽ रहबे करी बाइक चलाबैत घड़ी तऽ अपन हेलमेट चश्मा जूता अपन सभ सेपरटेमे लए कऽ चलू एहीसँ अहाँ सुरक्षित रहब नहि तऽ अहाँ असुरक्षित छी कोनो भी चीज भए सकैए कखनो कखनो जा सकैत छी कखनो किछु भए सकैए